मैथिली भाषाके बढ़ावा देबऽके चाही आओर जहाँ तहाँ एकर यूज कयल जाइके चाही आओर भाषा बड़ी सुन्दर छै मैथिली ई सभ जेना भऽ गेल सीता मैयाके जन्मभूमि छै मिथ मैथी मिथिलेमे हिनकर जन्म भेल छै आओर भाषा अनेक तरहके अनेक तरहके बोलचालमे इनका यूज कयल जाइके चाही जहाँ तहाँ ई भाषा बाजऽसँ तुरत आदमी सीख जाइ छै ई तुरत भाषा सीख जाइ छै मैथिली ई सभ भेलै जेनामे मैथिली बाजऽ कहीं अहीं बजलहुँ बजबै तऽ ई आदमी सभ सेहो सुनत आओर ई भऽ गेल